मोनसे खामानि महरै ना हमनायनि सोमोन्दै मेहेर गोनांसिन मुवाया जाहैबाय जेखाय जेखायखौ जोंनि बर' आयजोफोरा ना हमनायाव बाहायनाय जायो आरो बांसिनानो बे जेखायखौ आयजोफोरा बाहायनाय जायो ना गुरनायाव बे जेखायखौ जोङो औवाजों हेबनानै हेबनानै गुनाजों खानानै दुरुजों खानानै जेखाय महर होनाय जायो बे जेखायखौ जोङो दैमा दैसा लांनानै ना गुबुन गुबुन ना हमनाय बायदिआव बाहायनाय जायो बे ओ जेखायखौ जोङो जोङो दैमा दैसायाव गोसो बायदियै बाहायनो हायो जेखायआ रोखोमसे औवाजों बानायनाय बेयो खनसे बानायोब्लानो गोबाव बोसोरसिम मोजाङै हाय दोनब्ला जोरनायखौ जों नुनो मोनो जेखायखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन माखासे मोसानाय दामनाय देनायपोरावबो लाफानायखौ जों नुनो मोननाय जादों मानोना जेखायखौ जोङो औवाजोंल' बानायनो हायो गुबुन बेसादफोरजों जों बानायनो हाया बेखौ जोङो गावनि आखायजोंनो गाव बानायनांगौ जायो जेराव बेवहाय मेसिन नि खामानि एबा गोनांथियानो गैया गोनांथि लानो हाया बेखौ गावनो गाव आखायजोंनो बानायनानै लानो हायो बे जेखाय बेयो जेखायआ जाहैबाय गुबुन बे जेखाया ना हमग्राया दस्रा गुबुन गुबुन जेखायनिफ्रायबो गुबुन ना हमग्राफोरनिफ्राय जेखाया साबसिन जेखाया गुबुन ना हमग्रानिफोरफ्रायबो जेखायआ मोजांसिन ना सारनायाव बाहायो माखासे माखासे दावहोनाय बायदि खला होनायावबो बाहायनाय जायो आथिखालाव बायदि बायदि मुवाफोरबो दोनजायो बे जेखायजों जोङो बायदि रोखोमनि ना बोखांनानै लाबोनो हायो मोजां मोजां दै गिदिरावबो दै फिसायावबो बाहायनानै एबा बाहायनो हाजोबो जेराव जोङो बे जेखायजोंनो जोंनि बर' आयजोफोरा बर' आयजोफोरा बर' आयजोफोरा ना गुरनानै गावनि जिउखौ जिउ खुंलांनायखौ जों जे नुबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बेयो दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ जेखाय महरैनो आरो बेयो आबै आबौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बे महरैनो लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों गुबुन महर होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जेखायनि मुङा जेखायानो जादों गुबैयै जेखायजों जोङो दैयाव दैयाव दैयाव ना गुरनानै लाबोनो हायो